औ हेलौ औ खोनादों माबा खबरमोन अ जोंनि चिरांआवथ' गोबां गुबुन गुबुन ना दङ गिदिरबो दं फिसाबो दं माखासे आयसा गोनां आयसा गैयै बेफोरबायदि ना मोननो हायो आरो दा माखासेफोरा ओरैनो अ हागोन औ दायो दुब्लियाव नांबाय थाग्रा जेनोबा बालाबोथिया नास्राय फिथिख्रि मावा माखासे मागुर सिंगि बायदि बायदि दं आरो ओरैनोथ' बामि नाफोरखौबो गिदिर मोनो आरो बार्लिफोरबो मोनो गोथौ दैफोराव मोनो बेफोरखौ बार्लि बै बामि माखासे बिनि अनगायै खुसियाफोर बेसोरखौबो मोन्नो हायो दा रो बेनि अनगायै जोङो रौ ओरैनो ग्लासाब माबा माबिखौहाय फुख्रियाव फिसिनायखौहाय मोननो हायो आरो दा दंग'फोरावहाय बा दुब्लिफोराव बांसिनि बे फिसा फिसा नाफोरखौनो मोनो बिनि अनगायैथ' जोंनि चिरांआव गैला बिनिफ्राय बुंनो रोंथ'ला आं अ दे